अड़े साईं तव्हां गूगल पे वठंदा की न छुटा पैसा अथव छो त मूं वटि पंज सौ जो नोट आहे जंहिं तव्हां खे छुटा आहिनि त प पंज सौ जो नोट वठो ऐं बाक़ी पैसा ॾियो